हाँ हम अपने दोस्त परिवार जन और कई प्रकार के शादी कई प्रकार की उपलब्धियों में हम लोग जश्न मनाने जाते हैं जैसे हम लोग जब जश्न मनाते हैं तो हम अपने परिवार के और अपने दोस्तों के साथ मनाना ज़्यादा पसंद करते हैं जब हम अपने परिवार के संग जश्न मनाते हैं तो काफ़ी हमें अच्छा लगता है और उनके साथ हम लोग ख़ूब मस्ती करते हैं ख़ूब इन्जॉय करते हैं जिससे हमें अपने जो दिन हैं ये याद करने को मिले हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे जो बच्चे रहेंगे वो भी इन चीज़ों में आगे बढ़ें और जो परिवार और दोस्तों के साथ आनंद है वो शायद किसी चीज़ में आनंद नहीं है जब हम किसी शादी या दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम साथ में जाएं और साथ में आएं वहाँ जा के हम लोग जो मस्ती करते हैं वो चीज़ हमें याद रहती है और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनका जो जन्मदिन होता है वो हम ऐसे बच्चों के साथ मनाएं जो बच्चे बहुत कुछ करना चाह रहे हैं परन्तु कर नहीं पाते हैं जो रोड साइड बच्चे रहते हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं वो भी पढ़ें हम लोग कोशिश करते कि हम उन्हीं के साथ अपना जश्न मनाएं और जन्मदिन मनाएं और शादी में हम उन्हें बुलाएं जिससे वो आएं और अपनी जो सुख सुविधाएं होती है वो उन्हें मिले